स्टेडियमा बीन गेम जातात त्यो म्हाका चड खबर ना बट आमच्या इगर्जे ग्रावंडार जातात फुटबॉल मॅच जातात आम आमच्या इगर्जे ग्राावंडार आनी आमच्या कपेला ग्रावंडारूय जातात फुटबॉल मॅचीस आनी आमच्या गांवां आनी एक ग्रावंड आसा शिमतरी ग्राउंड म्हणटात ताका कित्याक तो शिमतरीको आसा ताका लागून थंयूय जातात मॅच्यो जायत्यो गेम फुटबॉलाच्यो थंय अशे करून एक एक फावटी पंचायत ऑर्गनायज करता मागीर मागीर कुडतरी विलेज करता मागीर एक एक फावटी सेंट एलेक्स चर्च करता आमची इगर्ज आसा ती एक एक फावटी आमची युथा भुरगीं आसात तीं करतात ऑर्गनायज एक एक फावटी अशें करून दुसरे दुसरे दुसऱ्या गांवूय येवन करतात कॉलेब्रेशन अशें करतात एकवटान मागीर आनीक एक फावटी आनिकूय केलेलो केंसो फेस्ता लागुनूय केलोलो सो एवरी सेटर्डे सण्डे तांच्यो गेम आसतातच पांचां स्टार्ट जाता तें सक काबार दिसता म्हाका म्हाका तशें करून सारकें खबर ना आनी लोक जायतो येता जाणटेले तरणाटे भुरगे सगले आसतात बायलोय आसतात आनी आमच्या ग्रावंडार बीन रस्तो आसा ग्राउंडा कडेन सो थंय बायक घेवन बी रावतात लोक जायतो सो तांकां बऱ्या पडटा थंय बायक बी दवरून थंय सावन चोवपा बीन आनी ट्रॉफी बी बऱ्यो व्हडल्यो आसतात तांगेल्यो कॅश प्रायजीय दवरता ते आनी जायते जाण खेळपा येतात फुटबॉल बीन एक एक फावटी वाड्या हिसाब से आसता तेन्नाय बरो येता जायते जाण लोक येता आनी

आतां स्टेडियमा एक गेम आसा दिसता म्हाका सेवेंनटींत सप्टेंबरा आतां ती खंयची ती खबर ना म्हाका आय एस एल दिसता म्हाका फुटबॉलाची एफ सी गोवा खेळपा आसा ताच्या वयर आनी कांय खबर ना म्हाका ती कोणा अगेन्स्ट खेळपा आसा ती

हांगां कुडतरी कुडतरी ग्राउंडार जातात ते जाणा हांव इफ कुडतरी ग्राउंड अवेलेबल ना जाल्यार शिमतरी ग्राउंडार वतात शिमतरी ग्राउंडार हें करतात खेळटा ऑर्गनायज करून आमच्या इस्कुला बीन हें आसा तेन्ना आमचो शाळे स्पोर्ट्स डे बी आसा तेन्नाय थंयच करता कित्याक आमच्या कपेला ग्रावंड सारको यूज करून दिनात लोक सो मागीर आमचें इस्कॉल आसा थंय सावन शिमतरी ग्राावंडाचे खेळटात खेळटा ओर तांचे कितें स्पोट्साक कितें करपा आसा तें करतात एक्सरसायज करता मास पि टी करता ड्रील करता कितें करपा आसा तें तें थंय वचून करता